हलो गॅस एजन्सी बाब हांव सुरेंद्र नायक उलयतां हांवें म्हज्या रांदपाची कुडीचे बदल केला आनी ताचे खातीर म्हाका रांदपाची कुडी सुदार करपा खातीर गॅस सिलिंडरीची गरज आसा म्हजो आय डी आसा अकरा हजार आठशें चवदा आनी म्हाजो पत्तो आसा घर क्रमांक चारशे चाळीस वयलो वाडो मटांत शिंधोळी सांकवाळ गोवा म्हाका नवो सिलिंडर जाय तुमचें जें प्रोसेसींग जें आसा तें तुमी बेगोबेगीन करचें अशें तुमचे कडेन हांव मागणी करतां